मेरी पसंदीदा किताब है प्रेमगन प्रेमगन हमारे यहाँ के एक लोकल राइटन ने लिखी है जिनका नाम रविशंकर परसाई जी था रविशंकर परसाई जी हम बहुत ही अच्छे उपन्यास लिखते थे एवं कई बार अपने व्यंग से लोगों को हसाने का भी प्रयास किया है हरिशंकर परसाई ये लगते रविशंकर परसाई लगते प्रेमगन मे एक भोपाल की कहानी है और एक प्रेमी रेहता है जो कि एक हिन्दू धर्म से रेहता है और प्रेमिका मुस्लिम धर्म से रहती है ये उनकी प्रेम कहानी और उसमें आती आने वाली चुनौतियों के ऊपर ये पूरी उपन्यास बना हुआ है मुझे ये बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है और मैं चाहता हूँ कि इस पर यदि कोई फिल्म बनेगी तो बहुत ही अच्छी होगी और ये आगे तक आपको एक कहानी के रूप मे प्रदर्शित होगी और इसके इस फिल्म के चाहने वाले भी आपको कई लोग मिल जाएंगे